सीपी पालन जो होता है वह समुन्द्री इलाके में होता है जिसमें मोती वगैरह मिलता है और मछली पालन होता है जैसे हर राज्य हर देश में होता है तो जैसे छोटे मोटे गाँव भी हैं गाँव हैं कस्बे हैं उन सबमें भी पाल सकते हैं आप मछली औ सीपी पालन हर जगह नहीं किया जा सकता है वह समुन्द्री इलाके में होता है और पहाड़ी इलाके में वह जैसे बाहर है कंट्री अमरीका है या फ़िर महाराष्ट्र हैं या फ़िर ऐसा मतलब आइलैन्ड है टापू है उस जगह पर ऐसी सीपी पालन होता है जी हाँ जिसमें मोती प्राप्त होता है और हर जगह नहीं विकसित होती वह चीज़ तो यह मछली पालन जो है हर जगह हो जाता है जैसे छोटा मोटा गाँव है उसमें एक तालाब होना चाहिए तालाब में पानी होना चाहिए पानी के लिए अ बोरिंग होना चाहिए बोर होना चाहिए जैसे के कितना बड़ा तालाब है उस हिसाब से कलेक्शन बच्चे का उसमें किया जाता है कि कितना बड़ा तालाब है हम कितने बच्चे डाल सकते हैं उसके बाद किस तरीके से उनको हमको रखना है के दूसरी तरफ पानी न जाने पाए बारिश वगैरह से बच्चे फ़िर बाहर निकल जाते हैं अगर बारिश होती है तो पानी जब तालाब लेबल का होता है खेत वगैरह तो फ़िर बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उनको संभालने के लिए हमको तालाब के चारों तरफ ऊँचाई करनी पड़ती है जो पानी जो है बारिश का उसमें से बहे के बाहर न जाए औ बहे के बाहर नहीं जाएगा तो हमारे बच्चे सेफ़ हैं तो उसमें फ़िर हम बच्चे लाकर डालेंगे और दाना वगैरह जो है उनको खिलाने का वह लाकर रखेंगे उनको शाम शाम को रोज़ दाना थोड़ा थोड़ा डालना है जब तलक हमारे मछली के बच्चे बड़े नहीं हो जाते और बच्चे जब धीरे धीरे धीरे धीरे एक दिन हुआ दो दिन हुआ जैसे चार दिन हुआ जैसे हमको कम से कम दो महीने मछली संभालनी है ठीक है उसमें फ़िर देखना पड़ता है हमको कि कोई पकड़ तो नहीं रहा बाहेरी या कुछ मतलब पैसा तो हमारा नुकसान नहीं हो हमको रात को भी देखना पड़ेगा कभी कभी लेबर रखना पड़ता है तालाब पर जो उसको बचाने के लिए मछलियों को अदर कोई जानवर नहीं है जो शिकार करदे मछलियों का और शिकार करके ले जाए और ले जाने के बाद में फ़िर हमारा नुकसान ही होगा वह खा डालते हैं जानवर कुछ ऐसे होते हैं ठीक है जब बड़ी हो जाती है तो हम लोग जाल डलवाते हैं जाल डलवाकर बहुत लोग खाने के शौक़ीन होते हैं तालाब पर ही आते हैं पकड़वाकर ले जाते हैं ताज़ी मछली तो ऐसा जिस हिसाब से आते हैं कस्टमर उस हिसाब से शिकार किया जाता है और फ़िर कस्टमर को दी जाती है मछली और जब कस्टमर तालाब पर आता है तो उसको भी दी जाती है वह फ़िर उसके बाद बाज़ार के लिए भी निकाला जाता है मा जैसे निकालकर ले गए हम एक कैरेट वगैरह में भरकर तो उनको बाज़ार में रखकर बेचता है लेबर जैसे जिस हिसाब से मार्केट का रेट हो वह हिसाब से किलो के हिसाब से और फ़िर बेचकर जब रिटन आता है तो फ़िर उनको दाना पानी देना रहता है उसको फ़िर जैसे जिसने पलवाया है उसको हिसाब पेमेन्ट करके लेबर को फ़िर तालाब पर रहना है अपना अपना भी देखना है और मछलियों को फ़िर खाना पीना देना है और फ़िर पानी भी चेक करना है कि कितना कितना टेम्परेचर है गरम है तो उसमें पानी ठंडा चलाया जाएगा और अगर नहीं है ठंडा तो उसमें पानी चलाना पड़ता है और अगर ठंडा है तो कोई टेन्शन नहीं है फ़िर तो उसमें ही रहेंगी मछलियाँ और रहने के बाद फ़िर उनको दाना ओना दे दिया जाता है और सीपी पालन क्या है वह है जो पहाड़ी इलाके में वह लोग अपने पालते हैं एक हिसाब से वह पथरीली ज़मीन होती है उसमें पत्थरों में होती है तो जहाँ पथरीले इलाके होते हैं समुन्दर के किनारे होते हैं जैसे या मतलब झरने होते हैं उसमें सीपी पालन होता है झरना एक पानी ठहरने वाला होता है झरना जैसे पहाड़ से आ रहा है और वह पानी गिरते है झील में झील में होते हैं और झील के किनारे पर किनारे किनारे सब रहती हैं सीप तो उसमें क्या है पालते हैं तो बड़ी होती हैं और बड़ी होती है तो जैसे बड़े होने के बाद में उसमें क्या है किसी किसी सीप में मोती भी पाया जाता है और वरना वह चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में खाने में इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग हैं और अन्य लोग हैं हिन्दुस्तान में भी बहुत लोग इसका सूप वगैरह खाते हैं सीपी का सूप बनाकर खाना या कुछ ऐसा और चाइनीज़ लोग तो उसको पसंद करते ही हैं और मछली अपने हिन्दुस्तान में भी कम से कम साठ से सत्तर पर्सेन्ट लोग खाने के शौक़ीन हैं कोई फ़्राई करके खाता है कोई ग्रेवीदार खाता है कोई शादी ब्याहों में बनाकर खाता है कोई दावतों में अब तो एडवाइज़ दी जाती है कि वह उनको मछली फ़्राई होनी चाहिए यह वह तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मछली है इस टइम तो इसीलिए मछली की जो कीमतें हैं वह बहुत ज़्यादा हो गईं पर पालने वाले कम लोग हैं तालाब नहीं रहे गए हैं कहीं इसलिए पाल नहीं पाते हैं लोग जितने भी तालाब थे वह खेतों में कन्वर्ट हो गए हैं और वह ध्यान नहीं देते हैं कुछ लोग तो तालाब होना ज़रूरी है मछली पालन भी ज़रूरी है